प्रणाम क्या हाल चाल हे अच्छा कौन कौन सा फूल चाहिए अच्छा मिल जाएगा

ठीक है दे देंगे तब वो कब आएंगी खरीदने

हमारे यहाँ हर एक फूल है ले जाइएगा और पैसा जल्दी से भेजा दीजिएगा

और ठीक ठाक है ना इधरो बढ़ियाँ है

क्या हो रहा है ठीक है तो हम भिजवा देंगे आपको फूल

कब आएंगी कल परसो दस दिन बाद

चलिए ठीक है दे देंगे आइए घर पर दौड़ते दौड़ते आइएगा नहीं तो साइडे से आइएगा नहीं तो किसी को भेज दीजिएगा ज्यादा परेशानी होगा तो हाल चाल ठीक ठाक है इधरयो ठीके है कब तक चाहिए मतलब शाम को सुबह दोपहर चलिए ठीक है पहुँचवा देंगे प्रणाम